हा मां ड्रॉइंग ठाहींदी आयां ऐं मूंखे ड्रॉइंग जो शौ बचपन खां वठी शौक़ु आहे मां सिनरियूं विनरियूं इलाही ठाहींदी हुयमि शुरू खां वठी मां त फालतू वेहण महिल ई ड्रॉइंग ठाहींदी रहंदी हुयमि और कुझु न कुझु ड्रॉइंग बनाईंदी रहंदी हुयमि ऐं मूंखे पंहिंजी धीअ जा बि मां ड्रॉइंग में फ़ोटो वोटो ठाहिया आहिनि ऐं ऑनलाइन ऑफलाइन में बि ॾिसी करे मां ठाहींदी आहियां और हाणे बि ठाही हुई थोरा ॾींहुं पहिले मुंहिंजी धीअ जे स्कूल में जेके ॾींदा आहिनि ड्रॉइंग उहे बि मां ठाहे ॾींदी आयसि उन में मूंखे जो ड्रॉइंग जो शौक़ु आहे ऐं उन में जेके बि प्रोजेक्ट फाइल ठाहींदियूं आहिनि उन में जेके ड्रॉइंग ठहींदी आहे उहे बि मां ठाहींदी आहियां और उन में कलर्स वग़ैरह लगाए करे उन ड्रॉइंग खे मां डेकोरेट कंदी आहियां मूंखे थोरो शौक़ु आहे ड्रॉइंग ठाहिण जो मां पंहिंजी धीअ जी बि हर स्कूल जे उन में ड्रॉइंग में उन खे मां उहो कयो आहे ऐं मां ठाहे ॾींदी हुईमांसि छो जो मूंखे इंट्रस्ट आहे त मां ठाहे वठंदी आहियां ड्रॉइंग जे बारे में मूंखे थोरो ख़बर आहे कलर्स हे हो मूंखे थोरी नॉलेज सुठी आहे इन करे ड्रॉइंग में मूंखे सुठी लॻंदी आहे